हमर मैथिली भाषा जे छै बहुत सुनयमे अच्छा लागैत छै आओर संस्कृत भाषा जे छै ओ बहुत कठिन लागैत छै बोलयमे भी आओर सुनयमे भी आओर ओ अंग्रेजी भाषा भेल जे छै तऽ ओ बुजुर्ग लोग नहि समझि पाबैत छै आओर अभी तऽ अंग्रेजी भाषा आओर हिन्दी भाषाके जादा चलती छै काहेकि मैथिली भाषामे अभी बहुत सुनयमे निक लागैत छै